हैलो हमर दुकान पर आबू तब ने बतायब सब जगह ट्वेंटी पर्सेंट सबमे देब अहाँकेॅं हम भी नहिं नहि रहतै हम एके बजे दुकान खोलि दै छी अहाँ आबू तऽ तहन ने बुक लेबै अहाँ अहाँकेॅं क़ोन सा बुक चाही तब ने ओकरा पर ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट दैक अहाँकेॅं बुक देब हँ हँ बोलली तऽ अहाँकेॅं हर बार हर बुक पर हम ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट देबै अहाँकेॅं सब जगह से कम ही रेटमे देब अहाँकेॅं बुक सब हँ ट्वेंटी पर्सेंट पाँच सए के बुक लेबै तऽ ट्वेंटी पर्सेंट के हर जितना बुक ट्वेंटी पर्सेंट पर देब अहाँकेॅं आओर की हँ कोई दिक्कत नहि छै हँ हँ हँ अहाँ आबू तऽ अहाँ जे बुक बोलब अहाँकेॅं निकालि के दऽ देब अहाँकेॅं मिल जायत जब आ डेफ़िनेटिली पंद्रह मिनट मे आबियौ अहाँ बुक देब अहाँकेॅ अच्छा विकास नगर पूर्णिया आबियौ अहाँ देबै अहाँके ई जे हमर बुक के दुकान छै किताब के दुकान छै अहाँ आबू तऽ तब ने देब अहाँके हम बुक कौन सा बुक चाही पहिले ई तऽ बता दिअ पढ़ना अहाँके छै की हमरा पढ़ना छै बुक हमरा पास तऽ तरह तरह के किताब छै अहाँ जे बोलब हम ओहि ने अहाँके देब जेनरल नोलेज के बुक ले अहाँ जेनरल नोलेज के बुक लै लियौ हँ जेनरल नोलेज सामान्य ज्ञान ओ किताब बहुत काम आयत अहाँके जे कंपीटिशन सबके इग्ज़ैम होतै तऽ ओकरामे बहुत काम आयत जेनरल नोलेज सामान्य ज्ञान तऽ छै ही छै इग्ज़ैम सब लेल हँ हँ एकर दाम पाँच सए रुपैआ

होते होते अहाँ चारि सए रुपैआ दय दियौ आ लै लियौ ठीक छै आबू अहाँ बुक कीनय लए ठीक ठीक ठीक